میرے خیال میں کھیلوں کے شروع میں کوئی قومی گیت یا قومی پروگرامز یا کوئی ثقافتی قسم کا جیسے کلچرل ڈانس وغیرہ یا آرٹ ایگزیبیشنس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگر کھیلوں کے شروع میں منعقد کی جائیں تو اس سے قومی اور ثقافتی شناخت کے احساس کو فروغ دینے کے لئے بآسانی کھیلوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے